ہندوستان ایک کثیر المذاہب ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے افراد اپنی عقیدت کے مطابق مختلف مذہبی مقامات کا دورہ کرتے ہیں ہندو مت کے پیروکار وارانسی کاشی بدری ناتھ كیدار ناتھ اور جگن ناتھ پوری جیسے مقامات پر جاتے ہیں جہاں مختلف تہوار مثلاً دیوالی ہولی اور رتھ یاترا روایتی انداز میں منائی جاتی ہے مسلمان حضرات اجمیر شریف دلی کی نظام الدین درگاہ اور فتح پور سیکری کی درگاہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں عرس کے موقعے پر قوالیاں چراغاں اور لنگر کی روایت نبھائی جاتی ہیں